मिथिलाञ्चलमे एतऽसँ बससँ हमसब जाइत छी सफर करैत छी तऽ बढ़िआँ रहैया लेकिन एहन कोनो तरहके समस्या छै जेनामे दूर जाएके छै तऽ ओ ट्रेनेके काज ट्रेनेसँ जा पबैत छियै लेकिन फिर भी किछु दुर मिथिलाञ्चलसँ जहन हम चलि रहल छी एतऽसँ कहूँ जाएके लेल दूरी सफर तऽ हमरा तऽ की कहैत छी शुरूमे तऽ बससँ जयबै लेकिन फेर ट्रेनके काम पड़तै तऽ ओतऽ जहाँ ट्रेन छै तऽ ट्रेन स्टेशन पर जा कऽ ट्रेन पर हम जा जयबै ताहिके बादे कहुँ जा सकैत छियै एहिके लेल हमरा सबके लेल ई सब सुविधा छै आ फेर जादा लोक टेम्पूसँ नहि जाइत छै कयलाकि टेम्पूमे हर सुविधा नहि छै कोनो कोनो एहन गाड़ी छै जे सुविधासँ सुविधा तऽ छै लेकिन सबके अपन अपन चॉइस रहैत छै एहिमे नहि बैसब एहिमे बैसब एहिमे नहि बैसब एहिमे बैसब तऽ अपन अपन विचारसँ अपन अपन अपन सब व्यवस्थासँ अपन गेल दूरी सफरके लेल पहिले लोक सब तऽ अपन पैदले बहुत बहुत दूर जाइत छलैया पैदले गङ्गा चलि जाइत छलै पैदले बाबो बाबाधाम चलि जाइत छलै लेकिन आबके लोक सब भऽ गेलै एकदम लेजी आब जादा मेहनत नहि करऽ चाहैत छै हर चीजमे हर नछत्रमे लोक सब एगदम भऽ गेलैया आलसी एहिके लऽ कऽ सब किछुके लेल व्यवस्था कयल गेलैया ट्रेन गाड़ी कार मोटरसाइकिल साइकिल अन्यथा बहुत प्रकारके एहन छै जे सफरके लेल लायल गेलैया आओर अन्य सबके लेल सञ्चालन कयल गेलैया तऽ एहिके लेल लोक की कहैत छै बहुत प्रकारके सफरके लेल चीज छै ओइसँ लोक अपन दूरी सफर जाएके लेल कहूँ जाएके लेल यदि किछु अत्यावश्यक छै कमे दूर छै तऽ ओहिके लेल साइकिल मोटरसाइकिलके प्रयोग करैत छै ताहिके बाद ओहू से दूर छै तऽ ओहिके लेल टेम्पू अन्यथा दोसर दोसर गाड़ी कऽ रहल छै फेर ओहिके बाद की कहैत छै जे छै से ओहूसँ दूर छै तऽ ट्रेनसँ जाइत छै ट्रेनसँ गेलाके बादमे की कहैत छै जे छै से ट्रेनसँ जाइत छै लेकिन की कहैत छै ओहिमे कतेक आदमीके घुरमा आबि जाइत छै किछु आबि जाइत छै तऽ ओ सोचैत छै कि नहि जाय ओइके लेल आरो व्यवस्था होबऽके चाही आओरो व्यवस्था होबऽके चाही तऽ व्यवस्था तऽ छै लेकिन जतेक होबऽ के चाही ओहि हिसाबसँ तऽ छै नहि मिथिलामे सब किछु जतेक चाही से सब किछु कम छै ताहिके लेल तऽ होबऽके चाही ताहिके लेल लोकसब टेम्पू कारसँ जाइत छै कतेक के लोककेँ देखैत छियै जेनामे हमर दादी सब छथिन तऽ ओकरा की कहैत छै बसके की कहैत छै जे छै से महक लागि जाइत छै महक लागि जाइत छै तऽ ओ कहैत छै की तऽ हम ओहिसँ बढ़िआँ तऽ मोटरसाइकिलेसँ चलि जाएब तऽ मोटरसाइकिलसँ जाएब ओहिसँ बढ़िआँ कोनो गाड़ी होबऽ के चाही तऽ ओ तऽ छै नहि व्यवस्था तऽ ओहिके लेल की कहैत छै जे छै से बुढ़िआ दादी सब जा नहि पा रहल छै तऽ हम हमरा सबके जे जे चाही ओ सब नहि छै ओहिके लेल बहुत प्रकारके की कहैत छै जे छै से करऽ सरकारके आयोजना करऽ के चाही ई गाड़ी चाही ई गाड़ीसँ नहि जायब ई गाड़ी सुविधा होबऽ के चाही अन्यथा दुनियामे बहुत तरहके आदमी छै गरीब अमीर दुनिया छै लेकिन अहूसँ गरीब अमीर छै जे एखन तक कहूँ ओकरा सुव्यवस्थित घर दुआरि नहि छै रोटी मकान दुनियामे की छै सबसे बड़का चीज छै तीन रोटी कपड़ा मकान लेकिन ई सब नहि छै तऽ लोककेँ समस्या छै ओहि समस्याके समाधान तऽ करऽ पड़तै ताहिके लेल कतेके छै तऽ मोटरसाइकिल गाड़ी सब छै लेकिन कतेके छै तऽ किछु नहि छै से पैरो नहि छै कतेके एहिके लेल सरकार सब किछुके योजना करऽ के चाही मोटरसाइकिल ट्रेन कार सब किछुके योजना तऽ छै पर ओहि हिसाबसँ नहि मिलैत छै नहि मिलैत छै तऽ लोक ओहिके लेल पीछा हटैत छै पीछा हटैत छै तऽ आब लोक की करतै ओहिके लेल तऽ समस्याके समाधान करऽ पड़तै समाधान कयलाके बादमे की कहैत छै जे छै से सरकार सबके जहन कऽ देतै तऽ सब बच्चा सब आदमी कतेक सब लोक खुश रहतै खुश रहलाके बादमे की कहैत छै जे छै से से तहन अथी जे छै राज्य छै बिहार राज्य सब विकसित नहि छै से विकसित भऽ जयतै विकसित भेलाके बादमे सब एक तरहसँ दुनिया चलतै एक तरह सब एक रूपमे सङ्गठन होयत चलतै एहि सङ्गठनमे जहन चलतै तऽ सब एक दूसरेसँ ककरोसँ केओ कहतै कम्पेयर करतै केओ कम नहि रहतै दुनियामे कहबे करैत छै कि हम बड़ा तऽ हम बड़ा एहिके लेल तऽ सबके किछु बड़ा रहऽ के चाही जरुरी छै लेकिन सबके लेल सफर केनाइ भी जरुरी छै ठीक छै धन्यवाद